म्हजें भुरगेंपण म्हजे भुरगेपणांतले दीस म्हाका याद जातात ते म्हणजे म्हज्या शैक्षणीक जिवन ह्या शैक्षणीक जिवन जगता आसतना म्हाज्या भुरगेंपण आज म्हाका सुद्दां अशें दोळ्या मुखार तट्टटीत दिसता आमचे भुरगेंपणाची एक व्हडली व्हडलो गँग कसो आसलेलो चले चली सगले मिक्स कशें आमीं रावतालीं शाळेंत वतना बरोबर वचप येताना बरोबर येवप शाळेंत बरोबर शिकप आयज कोण गेलो ना येयलो ना तेंगेर वसप तेका दाखोवप आज हेंगेर खेळप फाल्यां तेंगेर खेळप वेगवेगळे तरेचे खेळ आमगेर हें केलां नवीन कितें केलां नवीन कितें हाडलां दाखोवप सांगप एकामेकाक समजोवन घेवप एकामेकाचेर प्रेम करप सहकार्यान वागप ही वागणूक आमकां म्हज्या म्हाका ल्हानपणा पासुनूच मेळ्ळी आनी तें म्हणजे म्हज्या भुरगेपणांतल्या शिक्षणीक जिवनांतल्यान पयलीचो तेप कसो आसलेलो म्हणजे म्हजें भुरगेंपण कशें आशिल्लें आवयन शाळेंत पावयलो बापायन हाडलो अशें नाशिल्लें आमी सगल्यांनी भुरग्यांनी वचप आशिल्लें एका बरोबर वचप एका बरोबर येवप आसलेलें म्हणटकीर जें मित्रत्व आसा बंधू प्रेम जो आसा तो तयार जातालो एकामेकांक समजोन घेवपाची वृत्ती तयार जाताली आनी खुबशे खूण आमी भुरगेपणातूंत आमचे भितर तयार जाले म्हणटना म्हाजें भुरगेंपण इतलें यें आसलेंलें की म्हणल्यार खूब म्हाका आज सुद्दां याद जाता आनी आज म्हाका केन्ना अशें बसलेले कडेन कित्याक याद जाता म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांक जेन्ना हांव पळयता त्या वेळाचेर म्हाका म्हाजें भुरगेंपण याद जाता म्हाज्या भुरग्यांक चल रे चल रे खेळपाक अशें म्हणचें पडटा बापूय पावयता आवय हाडटा बापायन पावयल्यार आवय हाडटा अशें तरेचे गजाली चलता भुरगो घरा कडेन येयलो म्हणटकर घरातूच रावलो मोबायल पळयलो टी वी पळयलो जालें तेज्या भायर कांयच ना शारिरीक खेळूच ना शारीरीक व्यायामूच ना फ्रेंडा कोण ना अशें तरेचें जें कितें मनांत आसा तें मनांतल्या मनांत उरलें आवयक बापायक सांगपाचें आयकोपाचें पालक आसलें जाल्यार आयकलें अशें म्हणटना हें जें कांयी आमच्या वेळाचेर आमकां हे कोण तयार केलें तें आमचें भुरगें जावप खूब कठीण आसा म्हणटना आमचें भुरगेंपण वेगळें आशिल्लें आनी खुबश्यो गोष्टी खुबशे खूण नकळतपणे समाजांतल्यान भुरग्यांतल्यान आमचे विकसीत जाले पूण आमच्या भुरग्यां मदी तें जायना त्या वेळाचेर म्हाका म्हाजें भुरगेंपण खूब याद जाता आनी म्हाका तें खास दिसता आनी तें अशेंच आसूंक जाय जाल्यारूच खूबश्यो काही गोश्टी आपसूकूच विकसीत जाता आनी जोपासली वयता पूण हे आमचे भुरगे काही सांगचे पडटले म्हणून म्हाका म्हाजें भुरगेंपण खूब आवडटा आनी आयजूय याद करतगीर म्हाज्या फ्रेंडांचो म्हाज्या भुरगेंपणांतल्या फ्रेंडांचो म्हाका याद जाता खंयूय जरी म्हाका मेळ्ळें जाल्यार आमी खूब उमेदीन आनंदान एका मेकाक उलो मारतात कशें आसा कितें करता कशें चल्लां सगळें पण म्हाज्या भुरग्याक जर पयलें जाल्यार वर्गातलो फ्रेंड जर बाजारान मेळ्ळो जाल्यार तो जाप दिवपाक वयर सकयल जाता म्हणटाना खूब दुख जाता की भुरगे आमचें भुरगेंपण कशें गेलें आनी म्हाज्या भुरग्याचे खूब भुरगेंपण पळयता आसतना म्हाका एक म्हण म्हज्या भुरगेंपण म्हाका खूब आवडटा आनी खुबश्यो यादी अश्योय आसा की पयलीचे दीस याद केल्यार जाल्यार अजुनूय म्हाका मन म्हजें भरोन येता अशें